आं ओंखामखौ जानो मोजां मोनो ओंखामआ जाबाय जोंनि फेभरिट आरो जों गोबां ओंख्रि मैगंफोर मोननो हायो आरो जों गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर संनानै जानो हायो जेरै अनलाजों दाउजों जोबोद गोथाव मोनो आरो साम'जों सबायजों गोथाव मोनो आं बांसिन बिदिनो फाननाय बुस्थुफोरखौ मोजां मोनो जेरै सावमिन मम' पास्ता बिदिखौ गोथाव मोनो आरो गोजोन मोनो जानानैहाय ओंखामआव गोबां गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर थायो बे ओंख्रियानो जाबाय दिंखिया मैद्रु मैला सबाय थारुनजों नाजों गोथाव मोनो आरो बेबायदिनो बाहेरायाव फाननाय बिदिनो सावनाय बिदिखौ गोथाव मोनो आरो गोबां रोखोमनि फास्ट फुड थायो फास्ट फुड ना जाबाय जोंनि जोंनि देहाखौ डाइजेस्ट खालामा आरो डाइजेस्ट खालामनो थाखाय जों ओंखामखौ जानांगौ आरो देहाखौ थाजिम खालामनांगौ फुड डाइजेस्ट खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि रोखोमनि थायो आरो जों फुड प्लाजा याव गोबां रोखोमनि मोनजायो